مجھے موسیقی کا بہت شوق ہے مجھے میوزک سننا بہت پسند ہے مجھے گٹار بجانا آتا ہے گٹار بجانا آسان ہے ایسے جو بھی سیکھو آسان ہو جاتا ہے میں نے گٹار نائنتھ کلاس میں سوچا تھا کہ مجھے گٹار سیکھنی ہے ابھی میں گٹار بجا لیتا ہوں گٹار کے اندر بہت سارے کوڈس ہوتے ہیں اے میجر ای مائینر اے مائینر یہ سب کوڈس ہوتے ہیں جب میں گٹار بجاتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں مجھے اب دوسرا انسٹرومنٹ سیکھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب میں جو سیکھوں وہ وائلن مجھے وائلن بجانا نہیں آتا ہے میں وائلن بجانا چاہتا ہوں جو کہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں وائلن بجانا سیکھوں اور گٹار ایک بہت اچھا انسسٹڑومنٹ ہے بہت پیارا